पहले जब मैं छोटी थी बहुत छोटी थी तो मेरे को खाना बनाना नहीं आता था फिर उसकी बाद में मेरी माँ ने मुझको खाने के बारे में बताई और फिर मैं चावल दाल सब्ज़ी रोटी सब कुछ बनाने लगी तो पहले सब्ज़ी काटी फिर सब्ज़ी काट कर मसाला पीस कर रख कर फिर उसके बाद में कराही में तेल डाल कर फिर उसमें पचफोरन का तड़का लगा कर फिर उसमें प्याज़ मिर्च सब कुछ डाल कर तड़का लगा कर फिर सब्ज़ी बनाई

उसके बाद उसके बाद फिर चावल दाल बनाई चावल दाल बनाने के बाद में दाल में दाल का तड़का लगाई उसमें प्याज़ टमाटर लहसुन जीरा हींग सब कुछ डाल कर दाल फ्राई भी की फिर उसके बाद में आलू का भी पूड़ी बनाई आलू की पूड़ी में पहले आलू को उबाल कर उसको निकाल कर छील कर फिर उसको मल कर फिर धनिया मिर्च लहसुन का सबका तड़का दे कर मिला कर उसको फिर ठंडा करके आटा सान कर फिर उसको बेल कर फिर कराही में डाल कर तल कर आलू का कचौड़ी भी बनाई फिर उसके बाद में मेरे घर पर मेहमान भी आएँ उन लोग के लिए खाना बनाई उसमें शादी पूड़ी खीर खीर पूड़ी सब्ज़ी चावल दाल सब कुछ उस दिन भी बनाई खीर मैं पहले दूध रख कर फिर उसके बाद दूध खौल गया उसमें चावल भी डाल दी चावल डालने के बाद में चीनी भी डाल दी उसमें इलाइची मेवा थोड़ा सब कुछ डाल कर बहुत बढ़िया खीर भी बनाई

खीर सेवई हलआ भी सूजी का बनाई पहले उसको घी डाल कर भूज के फिर उसमें मेवा चीनी दूध सब कुछ डाल कर सूजी का हलवा भी बनाई उस लोग को दी ये सब हमको बहुत खाना बनाना मेरे को बहुत पसंद है